मैथिली भाषाके विषयमे किछु आम गलतधारणासभ सेहो बनि गेल अछि जेना कि एकरा विषयमे एकटा बात भऽ गेल छै जे ई वर्ग विशेषक भाषा अछि मुदा एहेन बात नहि छै भाषा कोनो वर्ग विशेषक नहि होइत अछि कोनो मातृभाषा छै ओ तऽ जाहि क्षेत्रक भाषा छी ओहि क्षेत्रक आम जनके भाषा होइत छै जन जनके भाषा होइत छै जेना मैथिली हमर अछि तऽ ई हमर मिथिला क्षेत्रक भाषा छी से मिथिलामे रहनिहार जतेक लोक छथि चाहे ओ कोनो वर्ग विशेषक होथि हुनकर जे भाषा छनि ओ मैथिलीए छै अइ भ्रमकेँ तोड़ब जरूरी अछि आ तखने से भाषाक विकास भऽ सकैत अछि हँ ई बात जरूर छैक जे किछु किछु अन्तर जरूर होइत छै से बजबाक टोनमे ओ तऽ अहुना कहल गेल छै जे किछु दूरीपर गेलाक बाद से बोलीमे कनेक अन्तर जरूर भऽ सकैत छै ओ निश्चित छै ओ कोनो हमरे भाषामे अछि से बात नहि छै ओ सभभाषामे छै केन्द्रीय भाषा होइत छै ओकर फेर जखन कनी हमसभ ओहिसँ अलग होइत छी ओकर टोन कनेक बदलि जाइत छै जेना मैथिलिओमे अछि जे मधुबनीक जे भाषा छै से भऽ सकैत अछि बेगूसरायक भाषाक टोनसँ कनेक हटि सकैत अछि कने बदलि सकैत अछि जरूर तहिना भागलपुरक जे मैथिली अछि ताहिमे आ सीतामढ़ीक जे मैथिली छै ताहिमे बजबाक क्रममे किछु अन्तर किछु टोनमे अन्तर जरूर भऽ सकैत अछि मुदा भाषा ओसभ एक्के छी